दिक्खो इस कवश्चन च पुच्छा दे कि तुस करंट आर्ट कन्नै कियां रिलेट हो जां केह् लेटेस्ट टकॅनीक केह् ना आर्ट दी हून दिक्खेआ जाए ते आर्ट दे बडे़ टकॅनीक ऐ लेकिन जेहड़ी पैंहले टकॅनीक ऐ थुहानू बड़ी चंगिया लगदियां हियां कि बनाना केनवस उप्पर पेंटिंग बनानी और ओहदे बाद अपने घार सजाने सारे दिक्खनी लेकिन अजकल जेहड़ी करंट टक्नीक ऐ पैहलें दे जियां आक्खो के ग्राफटिड आर्ट फार्म आफ आर्ट ऐ जेहडा नां ऐ ओहदा ग्राफ्टी ओहदे च केह् करदे न पेंटिंग बनांदे उसी आक्खदे मार्डन आर्ट इस टाइप दी पेंटिंग जेहड़ी मार्डन आर्ट ऐ एह् अजकल नमां ट्रैंड ऐ ग्राफटी आई गेई ओहदे च बनानी अमेजीस के एमेज बनाई लैनी रैंडम कमैंट करना कोई टेक्सट लिखना स्प्रै पेंटिंग ऐ सारियां अजकल दियां करंट आर्ट फार्म ऐ दो हजार चौबी दियां दूई आई जंदी ऐ तरम्तूं स्टाइल आफ पैंटिग दिक्खो हां नांऽ गै इन्ने मुशकिल ऐ जेहडे़ बोलन बी नेई होआ दे पैहलें होंदियां हियां अपने सिंपल स्कलपटिंग होई गेई कारविंग होई गेई अपने इयो पेंटिंग होंदियां हियां पेंटिंग कीती ड्राइंग कीती अजकल ते नां गै इन्ने मुश्कल नांऽ ते कुत्थै चेता रौंहदे हून अस लोकें गी ते इंदी पैहली टॅक्निका गै शैल लगदियां हियां उन्दे स्हाब कन्नै पेंटिंगां बनानियां ते अपने इनजाॅए करना पैहलें पैटिंगा करदे हो अपने मन गी सानू अच्छा लगदा हा भाई बड़ा इयां शांति मिलदी ऐ कि इद्घर उद्धर दिमाग ना भड़के चलो भाई पैटिंग करी लैओ सकून मिलदा हा लेकिन अजकल ते मता गै किश होई गेदा ऐ जेहदी सानू समझ बी नेई औंदा अद्धा किश ते अजकल दे बच्चे गी सारा कुछ पता सानू इन्नी नाॅलेज ते है नी एगशेल मोजेक दिक्खो ऐ बी कोई पेंटिंग ऐ जेहड़ी अजकल दिक्खो भैय़ा मे गेदी ही गैलरी च एग्जीविशिन ही उत्थै इक पेंटंर ने पेंटिंग लाई दी भैया खाली फ्रैम आक्खदा भैया ऐ बी मार्डन आर्ट ऐ जेहड़ा सानू लब्भा दा बी है नी ते भाई ओह् पैटिंग ऐओह् भला केह् पैटिंग होई ते अजकल दे मार्डन दे नां उप्पर ते बड़ा किश ऐ चला दा ऐ दिक्खो कोई दो लीकरा लाइयै ते लाई ओड़दा मार्डन आर्ट ओह् लोक किन्ने किन्ने पैसे देइयै खरीदी ऐ लेइयै जंदे समझ भावें उन्हेंगी अवै जां नेईं अवै लेकिन भैया मार्डन आर्ट ते लाना दिक्खो में बनानी अपनी बाह्वे आहली माता दी फोटो बनाई लेई अपने माता बैष्णो देवी दी फोटो बनाई लेई जेहदे दिक्खे ते मन खुश होऐ ते ओह् बनाइये में अपने लानी होनी कि कोई आवे ते दिक्खे ते मन खुश होऐ ओह् दिक्खे केह् बनाया ऐ जेहड़ी अजकल दी मार्डन ओह् ते समझ है नी आंदी अजकल बच्चे बी दिक्खो भैया अस मार्डन आर्ट बना ने हा दिक्खो दो लकीरां इत्थे पाई दियां ना दो उत्थै मारी लेइयां सानू समझ किश नेई आंदी के कोई जनानी बनाई दी कोई किश बनाए दा पैहलें आहला ते रेह् दा नेईं ना अजकल कि ओह् बनानी सिंपल ड्राइंग अजकल दिक्खो बच्चे होमबर्क बी मिलदे ना एह् बनाओ ओह् बनाओ इस थमां कुछ सानू आंदा नेईं फिर करन लगी पौंदे डिजीटल जियां तुस पैहलें पुच्छा दे डिजीटल इनॅफलुऐंस इयो डिजीटल इनॅफोलेंस है कि बच्चे गी ओह् डिजीटल ही कम्म करना पौंदा ओह् हत्थें कन्नै नेईं होंदा ऐ केह करना फिर अजकल ते मार्डन टॅक्निका थुहानू पंसद ऐ लेकिन अजकल दियां नमियां ड्राइंगा ना उंदा नां इये भाई ग्राफटिंग होई गेई दूआ दिक्खो त्रमंतू स्टाइल आफ पेंटिंग होई गेआ ओह् केह् करना ओहदे च होंदा ऐ ब्लैक केनवस इसी जेहड़ी में तुसेंगी सनाई ना गल्ल कि ओह पेंटर ने खाली पेंटिंग लाई दी ही ओह् त्रमंतू स्टाइल आफ पेंटिंग ऐ तुस बलेंक छोड़ी ओड़ना आपू दिमाग च सोचना भाई असें एह् बनाया ऐ बनना कुछ बी नेई ओहदे च खाली सोचना गै एह् एह् ठीक ऐ ना हिंग लग्गी ना फटकरी ते अपने बनी गेई पैटिंग मार्डन आर्ट ठीक ऐ नेई ते और दिक्खो सानू पहले आहली पैटिंगा खरी लगदियां हियां ते हून केह् करना मार्डन आर्ट दे नांऽ उपर ते अजकल बीहवीं सैन्चरी इत्थै बना किश बना दे मार्डन आर्ट दे नांऽ उप्पर हून जियां कोई बच्चे गी आक्खोग बनाओ उंदा मन है नेईं करदा ड्राइंग उप्पर किश बनाचे ओह् आक्खदे रैडीमेड प्रिंटआउट कढाई लैचे ते खरा ऐ कुन बनाए कुन टाइम बेस्ट करे जां आपें जाइये उत्थे कम्पयूटर उप्पर बौंहदे ना ते उत्थूं मारदे कम्यूटर च लीकरां ते प्रिंट आउट कड्ढी ऐ गर्म करी देई ओड़दे अजकल रंग बी केह करने कलर प्रिंट आउट आई जंदा रंग बी केह् करने ते ओह् चमकांदे रेह् अपने काॅफी उप्पर ते देई ओड़दे मैडम गी ठीक ऐ नेई पहले अस बनांदे अपने दिक्खो स्कैचिंग करदे है किन्नियां किस्मां दियां पैंसंला लैनियां कोई मुट्टी स्कैचिंग पतली लाइन आहली ओह् इयां इन्नी मैहनत करी करी ओह् स्कैचिंग करनी पूरा फिर दिक्खना भैया पूरे फैक्टस आंदे हे ड्रांइग उप्पर पूरे इफैक्टस आने केह् एक्सप्रेशनस ना गुस्से आहले हली बनाए ने हां हस्सने आहले बी पैहलें जियां दिक्खो बसोली आर्ट ऐ बसोली आर्ट बनांदे है ओह् लगदा हा कि पैटिंग बनाई दी ऐ अजकल ते पता गै नेईं बसोली आर्ट दा पहले बसोली आर्ट बनांदे हे ओह् पैंसिलां घड़ी घड़ी ओह् इयां पैहलें पैंसल पूरी केहड़ी पैंसल कुत्थै लग्गनी ऐ अक्ख बनानी ऐ ते इक एच पी दियां पैंसलां आदियां हियां हून बी आंदियां लेकिन अजकल कोई लैंदा गै नेईं बनांदे गै नेईं बच्चे अजकल बसोली आर्ट जेहड़ा हा ओह् इक अच्छी जेहड़ी आक्खदे ना कि आर्ट आफ फार्म आफ आर्ट ऐ ओह् ही ओह् अजकल नमीं नमीं आई गेदियां ओह् बसोली आर्ट दा कोई मुकावला नेई ऐ ओह जिसले बनांदे है पहले लगदा हा कि किश बनाया ऐ ओह् दिक्खो इन्नी शैल ओहदी मूर्त शकल बनानी इक इक नैन नक्श इयां लब्भना कि आक्खो कि हूने बोल्ली पौंदी ऐ जनानी हुने बोल्ली पौंदी ऐ ते ओहदे जेहडे़ कपडे़ बनाने इक इक इया तराशी तराशी बनाने इक इक फुल इयां लभदा हा भाई एह् बनाए दा ऐ